हमने जो कैब बुक किया था एजेंसी से जी वह गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँच सका है जिसका हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे और कैब के ड्राईवर को गंतव्य तक पहुँचने के लिए रूट समझ में नहीं आ रहा था जिस कारण वह मार्केट के मेन चौराहे पर खड़ा करके इंतज़ार कर रहा था और वह हमको फ़ोन किया कि हमको रूट समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं उस परिस्थिति में हमने हम उस जगह मेन चौक पर मार्केट के मेन चौक पर पहुँच गया और केब के ड्राईवर से मुलाक़ात किया और कैब को लेकर हम अपने आवास तक आए

उस कैब पर चढ़कर जहाँ जाना चाह रहे थे वहाँ के लिए

और ड्रावर हमसे बात किया कि हम बहुत प्रयास किए आपके आवाज़ तक पहुँचने के लिए मजबूरी थी कि हमें लोकेसन सही नहीं मिल रहा था इसलिए हम आपकी आवाज़ तक नहीं पहुँच सके जिससे आपको बहुत परेशानी का सामना कर करना पर गया इसलिए हम आपकी आवास तक नहीं पहुँच सके इसके लिए हम नहीं जा सके केप एजेंसी में भी हमें फ़ोन कर अपनी मजबूरी अपनी परेशानी बताई जिसके बाद हमने उसकी परेशानी को समझते हुए हमने उसे कुछ नहीं बताया और मैं अपना उस कैप पर बैठ करके सफर को निकल गए

कैब ड्राईवर का कोई गलती नहीं थी इसलिए हमने उसे उसको कुछ नहीं बोले ड्राइवर की लाचारी को समझते हुए हमने उसे कुछ नहीं बोला